गाँव घर मे जमीन के मालिकाना हक लेल लोग रसीद कटाबै के लेल कर्मचारी के पास जाइ छै दाखिल खारिज करबाबै के होइ छै सी ओ के पास जाइ छै तब ओकरा बाद जमीन के रसीद कटै छै अपना नाम से जे जैसे जब जमीन के मालिकाना हक हुनका मिलै छै बहुते लोग जे है अपन जमीन के मालिका दूसरा के जमीन जमीन हड़प लै छै जेकरा लेल ब्लाक मे आवेदन सी ओ के पास दे के जमीन के मनाओल जाय छै ओकरा बाद ओकर नापी कराके अपन मालिकाना हक पायल जाय छै जाहिमे तरह तरह के झंझट पायल जाइ छै जाहिमे कभी कभी तऽ थाना पुलिस मारा मारी सब हो जाइ छै सब प्रशासन भी साइड लेबय लगै छै एहिके लेके अदालत भी जाय परै छै इसब प्रक्रिया करके अपन मालिकाना हक जतायल जाइ छै